हेलौ खबरा बोरै हा नांगौमोनलै आंनो हाखौ नांगौमोन दामफ्रा उनाव जासिगोन दस बिसाव बिस हाजार थ्रिस हाजाराव गाबोन खै बिगा दं

थ्रिस हाजार होनोसै बिगायाव थ्रिस थ्रिस होनोसै देर लाख बाबो होगोन आं गाबोन गाबोन बेलासियाव दे जागोन दे गामोन बेलासियाव होगोन आं गासिबो लाजोबनोसै माइ गायग्रा हालै बै नोंनि माइ गायग्रा हाखौ नांजोबगौ आंनो आं खावसे गय गायहैसै खावसे गय गायनोसै बै आंनि खाथि थिंजायनिखौ आं गय गायना लानोसै ओमफ्राय नैबे दौमा जिंनिखौ माइ गायजोबनोसै गाबोन बेलासियावसो होगोन आं बायथार बायथारगोन आं बन्द'खबाबो जायो दे बन्द'खआवबो लागोन दे एक लाख थ्रिस हाजार हैनोसै गाया गाया एक लाख थ्रिस हाजार हैनोसां खोनाबाय एक लाख थ्रिस गाबोन औ गाबोन लिंजोबनोसां बेलासियाव खेबसेनो ज' होजोबनोसै होजोबनोसै गाबोन होजोबनोसै दे दे जागोन दे

ओं ओं गाबोन रायलायफिनसै दोनथ'दो दोनथ'दो दे ओ